भारतांतल्या तशेंच भारता भायल्या पसून नर्तकाचेर बॉलीवुडाचो खूब प्रभाव आसा सगळे जे नवीन नर्तक आसात जे जांकां नाच खूब आवडटा जे नाचाचे शिक्षण घेवपाक सोदतात ते बॉलीवूड डान्सच करपाक सोदतात नाचांत खूब प्रकार आसात कथ्थक आसात जशे जायते बशेचे डान्स आसतात फॉम्स आसतात चड करून जे नवीन डान्सरर्स आसात हा बॉलीवूडच्या सोंग्सांच्या गाण्याचेर हान्स करपाक सोदतात